हिकु आर्टिस्ट जे रुप में हा मूंखे घणेई कठिनाइयुनि जो सामिनो बि करिणो पियो आहे घणेई दफ़ा ईअं थींदो हो त हा कि हीउ सामान नथा वठी सघूं यां हेतिरो महांगो सामान छो वठूं असां अहिड़ा कहिड़ा आर्टिस्ट ठही वेंदासीं लेकिन न तॾहिं बि पर जेकी मुंहिंजी इच्छा हुई हिक आर्टिस्ट ठहण जी कि न मूंखे हीउ सिखिणो आहे मूंखे हीउ सिखिणो आहे त मूंखे कीअं बि करे अॻियां अगरि वधिणो आहे त मूंखे हीउ सामान त वठिणो ई आहे ऐं मां वरितो बि आहे ऐं मूंखे हमेशह वॾनि जो आशीर्वाद रहियो आहे पंहिंजे माउ पीउ जो पूरो सपॉर्ट रहियो हुननि कॾहिं न मना कयो कि न हीअं न हूअं न हीअं कीअं तूं वठंदीअं ऐं हुननि हमेशह मूंखे साथ ॾिनो त मां हर सामान वठी सघियसि पंहिंजी हर इच्छा पूरी सघियसि हिकु आर्टस्ट ठहण जी हिकु पेंट सिखण जी जेकी मुंहिंजी इच्छा हुई हू मां पूरी कई ऐं हमेशह बस वॾनि जो सहारो मिलियो आशीर्वाद मिलियो ऐं मां सिखंदी वियसि ऐं ठीकु आहे कठिनाई आहियूं पर ठीकु आहे सभु सुठो थींदो वियो